असां जोइंट फैमिली में रहंदा आहियूं असांजो नंढो सो सुठो परिवारु आहे जंहिं में मां मुंहिंजी भेण मुंहिंजा पपा मुंहिंजी मम्मी मुंहिंजा दादा ऐं मुंहिंजी दादी रहंदा आहियूं गॾु मुंहिंजी भेण हाणे पढ़ाई कंदी आहे मुंहिंजा पापा खे पंहिंजो कारख़ानो अथनि मुंहिंजी मम्मी जामु सुठी रोटी ठाहींदी आहे ऐं मुंहिंजा दादा ऐं दादी रिटायर थी विया आहिनि असां चङे टाइम खां गॾु ई रहंदा आहियूं गॾु ई रोटी खाईंदा आहियूं गॾु ई ॿाहिरि वेंदा आहियूं घुमण जे लाइ ऐं असांखे गॾु रहण सां जामु मज़ो ईंदो आहे मुंहिंजे पापा खे ॿ भेनरूं बि आहिनि हिकु हिन ई शइर में रहंदा आहिनि ऐं ॿी भेण ॿाहिरि रहंदा आहिनि हुअ साल में हिकु दफ़ो ईंदा आहिनि दिवाली जे टाईम ते ऐं रक्षाॿंधन जे टाईम ते